हॅलो आ तुमी वेडिंग प्लेनर हें करतां न्ही हय म्हजे म्हजे नांव सुखदा म्हजे लग्न हांव पैंगीणच्यान उलयतां म्हजे लग्न दिव दिवाळे जावन नोव्हेबंराच्या पंचवीस तारखेर आसा तर आमकां तुमची हॅल्प जाय आशिल्ली म्हळ्यार तुमी प्लेन प्लेनर करतात म्हणून आमकां कळ्ळे तर तुमच्या कडेन किदें किदें आासा कितें कितें करतां तुमी बरें

बरें

आ हॉलान आ बरें हॉलान कितलीं अशीं लोकांची कॅपेसिटी आसा कितलें लोक येवपाक शकता आ हा बरें आनीक जेवण वेज आसतलें न्ही

आ हा बरें आ आ आ हा बरें आनी तुमचें तुमी म्हटलें कि व्हंकलेक तुमी मेहंदी मेहंदी घालपाचे बी आसा म्हण तुमचे कडेन आ सगळें आ आ हा सो मेहंदी मेंदीचे म्हाका जाय पडटले आनीक मेकअप एक हेरस्टाय बी तेय आसा तुमचें कडेन अशें आ हा बरें आ हा आ आनी मेंदी घालपाक आनी मेकअप करपाक तुमगें ये कितलें आसतलें प्रायज कितलें तुमचें आ हा हा बरें आनी आनीक काय ये ना न्ही तुमचे कसलें फेसिलीटिज किदें आसात इतलेंच हॉल आनी डेकोरेशन हॉलाचे डेकोरेशन तुमीच करतात

आ हा हा आनीक डेकोरेशनाक कितले अशें अदांजान पयशें बरें आसा हांव मागीर हांव सांगता तुमकां केन्ना आ हा हा आनी तुमचें यें जे कोण तुमचे कॅडिडेट आसा ते ट्रान्सफर ट्रान्सपोर्ट आसतलो न्ही गा आमी बी हाडपाक येवपाचे तशें किद आसा हा हा आ हा बरें थॅक्यू हा